आ मुर्गी जे छै ओकरा बढ़िआँ से अथी दियौ आ बढ़ि आँ से ओ खाना जेकरा गर्मी सऽ ओ गर्मी से मुर्गे मुर्गा नहि होइ छै ओकरा खाना बढ़िआँ चावल गहूॅंम खुद्दी आ छै दाना आ आओर टीकाकरण ओकरा बेमारी लऽ फरना टीकाकरण ओकरा देना टीकाकरण देना ओकर दै कऽ तब गर्मी बरदाश्त नहि होइ छै मुर्गा मुर्गीके गर्मी बरदाश्त नहि छै रौदा बर्दाश्त नहि होइ छै रौदामे ओकरा अथी होइ छै ओकरा बिजलीके हवादार पर ओकरा रखना बेमारी नहि फड़ना ओकरा तऽ सुस रहना ओ मुर्गा मुर्गी बढ़िआँ सऽ रखना हँ आओर टीकाकरण ओकरा टाइमपर परना टाइमपर यौ जेना नहि आगू पाछू होना चाही ठीक टाइमपर टीकाकरण होना तऽ मुर्गा मुर्गी रौदा बरदश्त नै होना ओकरा चावल आ खुद्दी गहुम देना